आंहाथ' आलासिफोरखौ मोजाङैनो बरायनाय जायो जेरै खामफ्लाय सियार आरि होनाय बेफोरनोसै जेरै सनमान लानाय मोजाङै रालायनाय आरिआनो जेरै बेफोरो बिदि हुदा खालायनाय जेरै मोजां हुदा जेरै बेफोरखौ बाहायनाय जायो आलासिफोरजोंबो मानसिफोरजोंबो गासिजोंबो बिनिखायनो आलासिफोरजोंबो मोजाङैनो रायलायनायानो जायो आरो आलासिफोरनो संनो जेरै टेमेट अमा बिदिफोरखौल' मोजां मोनो बिनिखायनो बे टमेटआव अमा एरि मसला मसलि टमेटजों होनानै संनाय जायो आरो आलासिफोरनो जाहोयो ओरै मसला जेरै टमेट अमा बेफोरखौ संनो मोजां मोनो जेरै संनायफ्राव जेरै टमेटआव जेरै मसला जेरै हालदै संख्रि बामलु बेफोरखौबो होनाय जायो आरिखौनो आलासिफोरजों रालायनायबो जायो मोजां मोजां जेरै बिमा बिफानि नखरनि जेरै नै आंनि लोगोफोर बेफोर आलासिफोरजोंबो रालायनायानो जायो बेफोरजों आरो आरो आलासि आलासि आरो जेरै बेफोर गोजान गोजाननि आलासिफोर फैयोबा बेफोरखौनो मोजाङै सनमानजों बरायनाय जायो आरिफोर बेफोरजोंनो बरायाबा बेफोर रागा जोंजानो गिनाय आरिफ्राबो जानांगोन थाजानो गिनांगोन बिनिखायनो मोजाङैनो बरायनाय सनमान लानाय आरिआ मानसिनाव थानांगौ बिनिखायनो आङो सनमान लानानै गासिखौबो बरायजोबनाय जायो